हैलो ओह् मुड़ेआ ओह् बाबा सिद्ध गौरिया दे जाना ई ते किन्ने बजे तोड़ी निकलचै न्हाना जां न्हाई लैआ ई अच्छा अच्छा चल ठीक ऐ फिर जाना कुद्धरै ऐं अच्छा इद्धरें बी रस्ता ऐ मिगी ते पता निं ऐ चल भी तू कुस कन्नै औगा सबेरै नौ कन्नै पुज्जी जाह्गा चल ठीक ऐ फिर ठीक ऐ निकलने आह्ली गल्ल कर थोह्ड़े लेट होई जाना ई अच्छा चल ठीक